के बोलै छियै बौआ छै हँ तऽ हमरा जमीन खरीदैके छै बेगुसरायमे रामदीरी हँ हाइबेके जमीन चाही दुकान करैके छै

किछु नहि सुनता हमे दस लाखके रेटमे लेल छियै

नहि अपने बेसी दाम लगाइ रहलियै हँ हमे हमे अमीन सऽ पुछने छियै तऽ कहलकै हन बारह रेटमे मिल जाएत हमे आइके अपनेसे गप्प करब